आं बिदि सोलोंनायनि क्लास आव आं थांफेराखै थेवब्लाबो आङो संनाय खावनायाव जोबोद माने सोलोंनो संनो गोसो दङ आरो आरो गोदान गोदान माबायदि संबा माबायदि गोथाव जायो बेफोरखौ आङो बेराद सोलोंनो गोसो आरो बेनिखायनो आङो गोदो बिदिनो आंनि मादै आंनि सोरबा आनै जानाय आबै जानाय बेफोरनाव आङो सोंनानै लायोमोन मा ओंख्रिखौ माबायदि संबा गोथाव जायो माखौ मा होजेनो बेफोरखौ जेरै सबाइ ओंख्रि अनला ओंख्रि नारजि ओंख्रि बेफोरो एसे संनायाव थान जायो होननानै मिथियो गेब्ले जाया बा गोथाव जाजाया होननानै मिथियो बेखौ आङो जोबोद सोलोंनो गोसो दंमोन आङो आनै जानाय बा सोरबा आबै जानाय बिसोरजों सोंनानै लानानै प्रेकटेकेलि आङो बिसोरनाव संनानै जानानै संनायनानै आङो दिनै सोलोंनानै बेरफोरनिफ्राय अनेख सोलोंनानै लाबायबो आरो आङो रोंबायबो आरो माखासे बुसथुखौ नेट आव नुबानो रोंखाजोबो नालाय नेट आव नायनानै आं मावो आरो लादु थुददु बानायनाय मिसथि बानायनाय बेफोरखौ नेट फ्राव नायबानो रोङो नालाय दाना माखासे बुसथुखौ नेट आव नायनानै आङो मावनानै जायो आरो मानि संनाय खावनाय मावनाय दांनायनि थाखाय जेबो बानाय गैया आरो माने बानोनो ओंखारा आरो बेफोर जानाय लोंनायनि माने जेसेबां हागौ एसेबां सोलोंनो लुबैयो बै बुसथुखौ ओरैबादि संबा माबादि गोथाव जागोन बे बुसथुजों बैजों संबा माबादि ओंख्रिया टेस्ट जागोन बेफोरखौ आङो संनायनानै सोलोंनो जोबोद गोसो जायो आरो बिदि आंनाव गोसो दं